डांसके बारेमे लोक केओ गलत कहैत छै डांस करनाय कोइ गलत चीज नहि छै डांस करऽके चाही आदमीके डांसके बारेमे लोक जे गलत कहैत छै केओ केओ जे छै से कहैत छै फलनाके बेटी एना डांस चिलनाके एना डांस लेकिन ई सब गलत चीज छियै ओ सब करऽके चाही कयलाकि इन्सानके जे छै से डांस करऽके चाही अथी करऽके चाही ओ सब जे छै से डांस कोनो गलत चीज नहि छै सब लोक करऽके चाही लेकिन केओ कहलक हे ओकर बेटी गलत छै केहन बड़का बड़का घरके आदमी सब डांस करैत छै ई सब करक चाही लोक गलत सोचैत छै डांसके बारेमे से गलत छै नहि ई सब नहि छै गलत नहि छै सब सही छै करऽके चाही लेकिन ई सब लेल समाजके लोक इमहरके लोकसब गलत सोचैत छै ई गलत छै लेकिन गलत नहि छै डांस डांस करऽके चाही समाज जे छै डांसके लेल गलत सोचैत छै कयला गलत सोचैत छै जे फलनाके बेटी डांस केलकै ओकर एना नहि करऽके चाही ई सब करऽके चाही डांस तांस करक चाही ई सब लोक सोचलक डांस नहि करऽके चाही ई ओ समाजके लोक समाजके लोक जे छै से नहि करऽ दै छै ई ओ